घूमने के लिए मेरी सबसे ज़्यादा मनपसंदीदा जगह हमारे जबलपुर में ही है हमारा जबलपुर संस्कार धानी है जबलपुर मध्य प्रदेश तो यहाँ पे डुमना नेचर रिजर्व पड़ता है वो इतनी अच्छी जगह मेरी मन पसंदीदा जगह है वो डुमना जो रिज़र्व है डुमना नेचर रिज़र्व जो है वो प्रकृति से कनेक्ट करता है मतलब प्रकृति से मनुष्य को जोड़ता है तो मेरे हिसाब से डूमना बहुत ही प्यारी जगह मेरे को अब तक लगी है जो मैं काफ़ी सारी जगह गया हूँ मतलब जबलपुर के मैं भी पूरी जगह घूम लिया बाहर भी घूम लिया हूँ मुझे ऐसा प्राकृतिक जगह बहुत पसंद आती है जहाँ मतलब हम अपनी रूट से जुड़े रहें हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें हाँ नेचर बहुत ही प्यारा है हमारा जो जैसे नेचर वगैरह होता है वह कनेक्ट करता है जो जोड़ता है मनुष्य को और नेचर